वेली मारदवल म्हणजेशी कुंकळ्यां कुणय भोंमा बाणस्तारी ओडकोणा सापेर खोर्ली पुर्वरी पणजे तालिगांव दोना पावलां सांताक्रूज मिर्शे शिरदांव दोड पावला कुडका बबोळी आश्वें कलंगूट कोलवा बागा रेवड्यां कोलवाळे थिवी शिवोले कोडार निरंकाल बतके बेतोड्यां उसगांव तिस्कार धारबानोड्यां सांग्यार केप्यां रावण फोण काणकोणा तळावले बानोड्यां उणीर लोलयां

फर्मागुडी फोण्या उज